ہيلو كيا ميرى بات ٹريول ايجنسى سے ہو رہى ہے ميں نے گاڑى بک كيا تھا ميں مجھے كل صبح چار بجے آگرہ جانا تھا تاج محل گھومنے بٹ آپ كا ڈرائيور کال ريسيو نہيں كر رہا ہے كوئى رسپانس نہيں دے رہا ہے کيسا ڈرائيور ہے آپ مجھے کسى دوسرے ڈرائيور كا نمبر ديجيے يا ميں کينسل کر کے دوسرى گاڑى بک کروں کم سے كم کال اٹھا کر بتا تو دے آئے گا يا نہيں كيا پتا ميں اس کے چکر ميں رہ جاؤں کل نہيں جا پاؤں کوئى اچھا سا ہو اگر آپ كے ٹريول ايجنسى ميں ڈرائيور تو آپ اس كا نمبر ديجیے مجھے كہ كل ميں جا سكوں